जोङो जेब्ला मैगं थाइगं गायो अब्ला जों हाफोरखौ मोजाङै एवनानै जावग्लिनानै एबा मोजांनो हा हालेवनानै लाग्रोनांगौ बेनि उनाव हाग्राफोरखौ साफा खालामदो हाथरफोरखौ देफ्रुबदो ओमफ्रायो जोङो मैगं आराम एवग्लिफिन्नानैहायै एवग्लि होफिन्नानै एबा मोजाङै जावग्लिफिन्नानै हाग्राफोरखौ जाय एसे एनै थानाय हाग्राफोरखौ आरो हासिनिजों हायबावनानैहाय मोजां साफा खालामनानै समान सिलिम खालामनानै मैगं एबा बायदिसिना गायनाय बुस्थुफोरखौ गायनांगौ आरो होमबा जों मैगंफोरखौ मोजाङै मोन मोननो हायो जेब्ला जोङो लाफा खुबैगोन अब्ला हाफोरखौ मोजाङै हाथरफोरखौ गिलि होनांगौ आमफ्रायो मैगं जेब्ला लाफा बेगरखौ फोनोसै अब्ला हरसे एबा हरनै सिगां जोङो दुन्डिया लाफा बेगरफोरखौ फोनोबा सोमनानै लाग्रोनांगौ आरो दैफ्राव सोमनानै फोयोबा एसे थाब रज'यो आरो ओंखारो बिथ'राय माबा गोरलै बिजौ ओंखारो ओमफ्रय बिदिनो सोमनानै फोआबा एसे गोबावानो लायो आरो माबा सप्तासे बिदि सानब्रै सानबा बिदि लायो ओमफ्राय सोमनानै फोयोबा थाबनो ओंखारसिनो ओमफ्राय बिदिनो सामब्राम एरि गायनोबाबो हाफोरखौ साफा खालामनानै लानांगौ आरो बिदिनो साफा खालामगोरदो ओमफ्राय हास हाखर जावदो आमफ्राय बे बिजौखौ मोखांखौहाय एसे हाख्लाबदो ओमफ्रायो गायदो आरो ओमफ्राय बिदिनो साननै बा सानथामनि उनाव ओमफ्राय बिजौ गोरलै ओंखारबोबाय ओमफ्राय बिदि मुला एरिफोरखौबो बिदिनो फोयो आमफ्राय साफा खालामनानै फोबा हासार एरि होनानै साफा खालामनानै हासार एरि होनानै एवग्लिनानै मोजां स्लिम खालामनानै फोयोबा मोजांसिन जायो आरो मैगं एरिया ओमफ्रायो बिदिनो जोङो आबादफोरखौ मैगंफोरखौ एसे मोजाङै थाबनो मोननो हायो आरो ओमफ्राय जेब्ला जों मैगंफ्रा देरो रज'यो ओंखारो अब्ला हाग्रा ओंखारनाय हाग्रा जायोना एसे एनै बे हाग्राफोरखौ फुनानै एबा खन्थाफोरजोंहाय एसे जावग्लिनानै एबा एरग्रुंनानै होनांगौ आरो हाग्राफोरखौ साफा खालामनानै होयोबा मैगङा बिदिनो मोजां जायो मोजां ओंखारो आमफ्राय जेब्ला मैगङा देरो लावो अब्ला लाफा मैगंफ्रा मुलाफ्रा दुन्डियाफ्रा लावो होमबा नोङो बिजौखौ दाबा एबा ब्लेकफोरजों आरामै गांखं गांखं थायो बिजौ फिसा फिसानो बे खाथियाव आरामै हायै हायै खादो आरो ओमफ्राय खा खानानै नोङो आराम जानो हाबाय फ्रेस मैगंजों नखरनि न'वाव मावनाय मैगंफ्रा एसेबाबो जानो मोजांसिन जायो ना मुलु एरि होनाय नङा जा गोबोर हासार होबानो मैगङा बिराद मोजां जायो बेफोरजोंनो जों बिदि मावनानै जानो हायो आरो ओमफ्राय बिदि बाजाराव फान्नाय मानायफ्राथ' हा जो मुलि हाथायनि हासार हुसार बिदिनो बायदिसिना मेडिसिन होनाय जायो नालाय आमफ्राय जोंनियाथ' नखराव मावनायाथ' न'फ्राव मावनायाथ' बिदि जाया गोबोर हासार फोरजोंसो मावनाय जायो बेखायनो जोंनि नखरनि मैगंफ्रानो जों गाव गावनो खस्थ' खालामनानै मावोबा दांबा जायोबा मोजांसिन आरो जोंनि देहानि थाखाय जेबो उसुबिदा जाया आमफ्राय बिदिनो आरो खाखांनायनि उनाव सप्तासे बा देर सप्ता सप्तानैनि उनाव जेब्ला मैगङा रोदोमफिनो ओंखारफिनो बिजौ गोरलै होमबा आरो जों खाफिनबावनो हाबाय बिदिनो जोङो खालांबाय थानो हागोन आरो आमफ्राय जों मुला एरिबाबो मुलाफोरखौबो जोङो फुनानै जानो हाबाय देरोबा गुन्द्रु एरिबो फोराननानैहाय दोन्ना जोङो दैलां बोथोराव जानो हाबाय ओमफ्राय दुन्डिया एरिफोरखौबो जों खानानै ओंख्रिफ्राव होसननो हाबाय ओमफ्राय बिदिनो सामब्राम बिलाइफोरखौबो जोङो सोरबा लाफा ओंख्रि सङो अब्ला गांखं खानानैहाय होनो हाबाय ओमफ्राय बिदिनो जों गासैखौबो मैगं एसे एसे जा एसे बारि थायो जोङो एसे एसे एसे गासिखौबो जोङो फोनानै लानो हाबा मोजां आरो जों बयबो मावलाय नांगौ खस्थ' खालामनांगौ एसेबाबो गाव गावनि थानाय खिनि बारिफ्राव जोङो नखरफ्राव मासे मानैबाबो मोसौ थायो नालाय बेफोरनिखौ खिफोरखौ जमा खालामनानै जोङो बारिफ्रावहाय मैगं मावनाय जायगाफ्राव जोङो होनानै मोजाङै मावनानै जानो हायो आरो बिदियाव जेबो प्रब्लेम फैया जों मोजाङैनो मैगं थाइगं मोनगोन मोजाङैनो मावनानै जानो हागोन